गोंय राज्यांत जरी कोंकणी भाशा उलयता तरी पूण प्रत्येक तालुक्याची भाशा ही वेगवेगळी आसा पेडणे तालुका हो जो नॉर्थ गोवा ह्या हेतून येता त्या हेतून कितें जाला की महाराष्ट्र लागीं आशिल्ल्यान म्हणजे बॉर्डर आशिल्ल्यान चडांत चड शब्द हे कोंकणीतले मराठी बी वापरले जाता थंय तशेंच काणकोण तालुका जो आसा तो सावथ गोवा येता थंय बॉर्डर येता काण को क कर्नाटका तर कितें जाता की कोंकणी उलयता आसतना तेंच्या भाशेंत कोंकणी शब्द हे जास्तीक जास्त ते कन्नड बी वापरता तशेंच कितें जाला हांगा बार्देस सालसेत आनी तिसवाडी हे तीन तालूके जे आसा तेजे जास्त हे जो पगडो आसा पुर्तूगीजांचो आनी थंय जे कोंकणी जी वापरता नी उलयता ते तेतून जास्त पुर्तूगीजांची को म्हणजे तें शब्द वापरले वता कोंकणी भाशेंत पूण शेवटी कशें आसा हांगा अंत्रूज तालुका जो फोंडा जो तालुको आसा त्या हेचेर दुसऱ्या कित्याचेच साम्राज्याचे तेंचेर पगडो नाशिल्ल्यान थंय ही कोंकणी जरा वेगळी उलयली वता अशें म्हाका तरी दिसून येता